औ औ मामोन गारि रिर्जाब नांगौमोन गैया दाथ' गैया हानायालाय हागोन दाथ' लामाफ्राबो मोजां नङा लामा गाज्रिबा थावफ्राबो बुरजा नांगौ बेखायनो टिन हाजारखौ हरदो नामा लामायाबो मोजां नङादि हनै गाहाय गोजौ थावफोराबो थावफोराबो बुरजा नाङो लामा गाज्रिआव सालायबा लामायाबो गोजान दे होनबाबो टिन टिन हाजारखौनो लादो दे टिन हाजारखौनो हरदो दुइ हाजारा जाया औ लामाया गाज्रिथार ना दे पासस' खमायगोनां पासस' ल' आराइखौ होदो औ दे होनबा आराइआवनो थांनायसै दे दोनबाय